جب میں اپنی گلوکاریاں کرتا ہوں اور اس کی تشریح کرنا شروع کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے تنہائی اختیار کرتا ہوں اس کے بعد قلم کاغذ لے کر کے سارنگی کو لکھتا ہوں ایک ایک الفاظ تشریح کر کے سمجھ کر کے اچھی طریقے سے لکھنے کے بعد اس کے بعد تشریح الگ کرنے میں ہم کو گلوکاریاں جو گانا ہوتا ہے ہمیں ان کو الگ لکھ کر کے ہم کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب ہمیں ہو جاتا ہے وہ چیز تو پھر ایک الگ پیج پر لکھ کر کے پھر ایک تنہائی روم لے کر کے اس میں لے کر بیٹھتے ہیں اور الگ سے روم میں چاروں بغل سے بند کر کے اس میں بیٹھ کر مائک کا انتظام کر کر کے جس میں کوئی نہ ہو جہاں کسی کی آوازیں نہ آتی ہوں اس کے بعد جو لکھے ہوتے ہیں اس کو بآسانی سے تشریح کو نہ کر کر کے باقاعدہ جو گانا ہوتا ہے اس کو گاتا ہوں اور اس کو سنے تاکہ مزہ آئے اور اس سے سکون حاصل ہو